यदि यदि मेरे गाँव में मेरे घर में किसी की हड्डी टूट गई है हाँथ की या पैर कि तो पहले हम लोग घरेलू उपचार करते हैं घरेलू उपचार में क्या होता है कि वही हल्दी प्याज लगाकर और उसको पट्टी बांधते हैं अगर उसका पैर टूट गया है तो उसमें हम लोग वो खप्चाली जैसे वो बांस के पतले पतले लकड़ी को करके उसमें लगा के सीधा करके और उसको बांध देते हैं फिर उसको हम लोग ले के जाते हैं हॉस्पिटल डॉक्टर के पास डॉक्टर के नियमानुसार उसको एक्स रे कराते हैं फिर डॉक्टर अपना एक्स रे देखने के बाद जो भी डिसीजन लेता है कच्चा प्लास्टर करता है दवा देता है दर्द की दवा देता है उसके बाद फिर उसकी प्रक्रिया होती है कि पंद्रह बीस दिन के बाद या एक महीने के बाद उसका कच्चा प्लास्टर कटता है फिर पक्का प्लास्टर लगाते हैं पक्का प्लास्टर वो डॉक्टर के अनुसार जब वो कटता है फिर हम लोग घरेलू उपचार में क्या करते हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा तेल से मालिश करके एक्सरसाइज कराते हैं फिर उसका मालिश करने के बाद उसको धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाते हैं और टहलाते हैं जैसे पैर टूट गया हो तो उसको धीरे धीरे किसी के सहारे उसको हम लोग चलाते हैं ऐसे एक्सरसाइज करते हैं कि उस आदमी को आराम मिले ये बाद में अपने गाँव के या मोहल्ले के सभी लोगों को ये प्रक्रिया मैं बताती हूँ